संग्रह के लिए मेरी कुछ यह प्रतिक्रिया है जैसे कि हमारे कोई कोई घट अलग अलग घटनाएँ होती हैं तो मैं उसकी उसके बारे में लिख कर और उसके अंदर लिख कर उसकी फ़ोटो खींच कर उसके तरीखें डाल कर मैं उसको उसका एक संग्रह बना लेती हूँ और व्यक्तित्व में अगर मैं अगर किसी व्यक्ति से मिलती हूँ तो उसके फ़ोटो खींच कर या उसके बारे में उसके बारे में लिख कर उसके अंदर तरीखें डाल कर मैं उसका संग्रह बना लेती हूँ और उसके महत्व यह है कि हम हमारे अतीत को हम हमा हमारे अतीत को हम सँजोये रखते हैं और इससे हमारी यादें एकदम हमारे पास रहती हैं